जय झूलेलाल दिल्ली में अलॻि अलॻि धर्म हिकु ॿिए सां गॾु रहनि रहंदा आहिनि जीअं त दिल्ली असांजी धर्म निर्पेक्ष आहे हिते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभई गॾजी करे रहंदा आहिनि हिते मंदरु आए गुरुद्वारो मस्जिद चर्च सभई आहिनि जे कॾहिं हिंदुन जो कोई त्योहारु ईंदो आहे त उहो असां मल्हाईंदा आहियूं ईद बि मल्हाईंदा आहियूं दिवाली बि मल्हाईंदा आहियूं असांजा जेके बि कमु हूंदा आहिनि गॾु रहण सां ई रास थी सघनि था जीअं त घर में बि हिकु एकता आए उअं ई शहर में बि हिकु ॿिए सां गॾु रहण सां हिकु ॿिए खे कम में हथ विझाईंदा आहियूं भई कमु थींदा हिकु ॿिए सां सभई कमु थींदा आइन ते असांजे घर में जेके भाउर आहिनि जेके भाउर आइन भेनरूं आहिनि इन्हनि खां बि असांखे मिली करे हलणु खपे त गॾजी करे ई सभु कम थी सघनि था कि न इनी करे हमेशह असांखे गॾजी करे हलण खपे इलाई कमु अहिड़ा हूंदा आहिनि जे असां अकेले न करे सघंदा आहिनि त असांजो परिवार जेको गॾजी करे रहंदा आइन गॾजी करे हलाईंदा आहिनि कि कहिड़े बि मामले में पेसनि जे मामले में किते वञिणो आहे या काॾे अचणो आहे त अगरि असां हिननि खां मिली करे हलंदासीं तॾहिं सही रहंदो आहे गॾिजू रहण सां इलाही असांजी जेके कॾहिं असांजो टाईम अहिड़े ईंदो आहे असांखे इलाही परेशानी हूंदियूं आहिनि त हुननि कम में असांजा जेके पंहिंजा हूंदा आहिनि उए ई कमु ईंदा आहिनि त अॼुकल्ह ॿियों कोई नथो करे इनी करे असांखे गॾजी करे हलण खपे जय झूलेलाल